बिहार मे व्यवसाय हेतु जते भी फंडिंगके व्यवस्था छै सब व्यर्थ छै छोट आदमी के लेल हम अखने चर्चा केने छलहुॅं की बिहारमे सबसे पैघ समस्या जे छै से राजनीत छियै जेकरा रजनीतिक संपर्क छै या फिर बैंकमे बैंकमे जे कर्मचारी छथि हुनका सँ जिनका संबंध छै हुनकर काम तऽ भऽ जाइ छै जे सत्य छै लेकिन एगो आम आदमी जे अगर व्यवसाय करबै करबाक हेतु अगर चाहे चाहे छथिन फंडिंग फंडिंग करबा के लेल चाहे बिहार सरकार के कोनो उद्योग ऋण योजना सँ अगर फायदा उठबा के लेल चाहे छथिन या फिर बैंक सँ कोनो कर्ज भेटै छै से कर्ज लेबाक लेल चाहै छथिन तऽ हमरा बुझैया ओ बिहार मे कहै छै ने सब पापड़ बेला दै छथिन लेकिन तबो लास्ट मे जाके बूझे परे छै की नहि एहिसँ बढ़िऑं छै बंबई दिल्ली चलि जेनाइ बहुत जादे समस्या छै एहि सबके लऽ कऽ अगर हमरा लगैया किछु आदमी अगर व्यवसाय करै छथि छोट मोट व्यवसाय करे छथि तऽ ग्रामीण किछु व्यवस्था छै चाहे ग्रामीण कर्ज कहि सकै छियै ओकरा चाहे किछु रूपैआ के लेनदेन के किछु एहन व्यवस्था छै जे वजहसँ किछु किछु आदमी अपन एगो स्रोत बना लै बना लै छथिन व्यवसाय करे के लेल लेकिन व्यावसायिक जे कहबै बैंकसँ पर्याप्त मात्रा मे आओर पर्याप्त तरीका सँ अगर फंडिंग होयबाक बारेमे बात करी तऽ से नहि होइ छै हँ किछु जगह पर होइ छै जे सिटी सिटी भऽ गेलै बहुत एहन जगह ततय कम दिक्कत होइ छै लेकिन खास कए कऽ जतय भ्रष्टाचार चरम पर छै जतय राजनीतिक प्रकाष्ठा बहुत जादे राजनीतिक भ्रष्टाचारके प्रकाष्ठा बहुत जादे छै ओतय बहुत जादे दिक्कत के सामना करय परै छै एगो आम आदमी के लेल की ओकरा कोनो बैंकसँ कर्ज भेट जाइ चाहे कोनो सरकारी एहन उद्योग योजना हेतै जाहिसँ अहाँके भेट जाय अगर कोइ एहन चाहै छथिन तऽ मुश्किल सँ सए मे सँ पाँच पर्सेंट एहन आदमी छै जिनकर पहुँच छै जिनकर पावर पोलिटिक्स छै राजनीत सँ संपर्क छै चाहे ओ बैंकमे ओ हुनकर अपन आदमी छै तऽ ई जल्दी भऽ जाइ छै ओना बिहार मे एगो आम आदमी के लेल व्यवसाय करबा के लेल चाहे डाइरेक्ट अगर कोनो फंडिंगके व्यवस्था चाहे छथिन बैंकसँ तऽ ई पॉसिबल नहि छै धन्यवाद